जैसे कि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं बहीत ही स्वादिष्ट अलग अलग प्रकार के जो काफ़ी अन्य देशों से बहुत हि ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और बाहर विदेशों से भी लोगों उन्हे यहाँ पर खाने के लिए आते हैं तो जैसे कि देखा जाता है हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रसिद्ध हैं खाने के मामले में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह की जैसे कि आप दक्षिण भारत में देखोगे वहाँ पर इडली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ पर ये सांबर के साथ खाई जाती है और जैसे मैं तो एक मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िले से हूँ मैं वहाँ का रहने वाला हूँ तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िले में गजक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अरे जी आप भी कुछ बोलिए या हम भी बोलते रहेंगे तो हमारे यहाँ क्या है गजक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं मुरैना ज़िले में ये यहाँ की गजक बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है इस तरीक़े से बानाई जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और जैसे यू पी में चलेंगे अपन तो वहाँ पर आगरे का फ़ेमस पेठा जहाँ पर यात्रीगण जाते हैं ट्रेन से उतरते हैं आते जाते रहते हैं तो वो पेठा ज़रूर लेते हैं इस्टेसनों से क्योंकि वहाँ पर बहुत फ़ेमस है तो अलग अलग जगह कि अलग अलग एक जैसे कि किस्सा है हमारे यहाँ का हम एक कस्बा है हमारा केलारस वहाँ के पास में एक गाँव है रामपुर हम वहाँ रहते ते तो मैं और मेरे बड़े भैया थे तो उन्होंने हम ने क्या सोचा या रात का खाना बना लेते हैं हम बाहर ही चूल्हे पर एक अच्छा लगता है स्वाद ये सब मिल जुल के बनाते हैं तो हम ने सोचा बना लेते हैं हम ने बनाई थी दाल टिक्कर और जैसे कि दाल में अलग अलग प्रकार कि मशाले वग़ैरह सब सामग्री डाली और वो बहुत ही ज़्यादा घी वी सब चीज़ ले के और टिक्कर उस आटे में सब कुछ मिला के जैसे बेसन हुआ दूध हुआ तो हम सब ने अपने अपने काम बाँट लिए थे तो मेरा काम था दाल बनाने का तो मैंने सब मसाले लिए अच्छे से उनको तला और बढ़िया घी में तल के उनको बढ़िया मैंने दाल बनाई ठीक है और उस दाल को बनाने के बाद में भी मैंने उसका एक तड़का लगाया घी वाला जैसे प्याज़ काट ली अपन ने मिर्ची काट ली उस में डाली घी में बिल्कुल मैंने वो तली उसके बाद उस में दाल को डाला उधर टिक्कर बड़े भैया बना ही रहे थे तो इतनी स्वादिष्ट बनी उस में घी लगा के खाया तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं जो हमारे भारत देश के कोने कोने में फ़ेमस हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं